जय झूलेलाल हैलो हा हैलो जय झूलेलाल हा हा असां फ्रूट में सभु शयू रखंदा आहियूं तव्हांखे छा खपे न न असां अम्बु सूफ केला जैतून चीकू संतरा पाइनेपल सभु रखंदा आहियूं तरबूज पपाया जेको बि तव्हांखे खपेव कीवी वग़ैरह सभु अथव

सभु सभु करे ॾींदा आहियूं जीअं तव्हां ऑडर जहिड़ो कंदव असां सभु डेकोरेट करे ॾींदा आहियूं डेकोरेट ॼा पैसा भी न वठंदा आहियूं सब फ्री में करे ॾींदा आहियूं

उहे हींअर सौ चालीह रुपिए किलो अथव ॾाख हींअर असीं रुपिया हा सभु सभु अथव जेको जेको तव्हां चवंदव उहे सभु फ्रूट आहे अलॻि अलॻि अघु अथव जेको तव्हां अचो दुकान ते ॾिसो तव्हांखे जेको वणे सही अघ में सुठो वठंदव त असां भी थोरो डिस्काउंट सुठो ॾींदा आहियूं

न न असां सभु सभु फ्रेश ऐं सुठो माल ही विकणंदा आहियूं हा तव्हां

न तव्हां पहिंजो बसि टब वग़ैरह ॾई वञजो असां पाण ई पैकिंग करे तव्हांखे फोन करे छॾींदासी कलाक में असां ऑडर प्रमाण सब करे छॾींदा आहियूं

हा हा असां रखंदा आहियूं फोटा सब ॾेखारींदासीं तव्हांखे हा पर जहिड़े नमूने चओ हा हा उहो तव्हां अचो हिक दफ़ो ॾिसो तसली कयो न तव्हां अचो हिक दफ़ो ॾिसो असांजे जेके पहिरियूं ऑर्डर ॾिञा ॾिनल हुआ न उहे सभु असां फोटा रखिया आहिनि जेके असां पहिरियों करे ॾिना आहिनि उहे तव्हां ॾिसो फोटा हा इहा त हा हा ठीकु हा हा ठीकु आहे भले अचो हा जय झूलेलाल